मैथिली भाषा हमर मातृभाषा छी हमर घरमे जबसँ होश सम्हारलहुॅं सब मैथिलीये बाजै छथि दादा दादी नाना नानी माए बाप सब कियो मैथिलीये बाजै छै तैं बस एहिना सीख गेलहुॅं कोनो आओर एकरा लिये यत्न नहि कएलहुॅं कोनो प्रयत्न नहि रहल आ अनुभवके जहाँ तक बात छै तऽ हमरा लागैया दुनिआके सबसँ खूबसूरत भाषा सबसँ मिठास भरल भाषा अगर कोनो हेतै तऽ ओ हमर मैथिली भाषा छी एकरा लए जेतना बाजी शब्द कम पड़ि जायत हमेशाके लिए आओर आओर कुछ कहै लए चाहै छी जे ई भाषामे जे साहित्य कनी कम छै एकरा पर ज्यादा काम होइ लेकिन मैम सब केहन जे लोग छै जे खूब लिखै छथिन ओ कनी आओर जोड़ लगाबथि कियाकि हमर कलममे ओते तागत नहि यऽ कि जे हम किछु कविता कहानी लिखी लेकिन अगर ई भाषाके पहुँच कियाकि गाम गाम तक छै हम ओ संवेदना नहि जताए सकै छी अंग्रेजीमे कहि कऽ अपन गामके लोकके जेतना कि मैथिलीमे कहि कऽ हम हुनका जगाए सकै छी या कोनो भी बातकेँ बुझा सकै छी तऽ एकरा लए जरुरी छै कि हुनके भाषामे साहित्य उपलब्ध हुए ताकि ओहो सब हरेक ओ चीजकेँ समझि सकथि जे दुनिआके अन्य देशमे बैसल लोककेँ बुझैमे आबै छै